आङो दा गोदोनि माबाफोरखौ गासैखौबो संनो रोंगौ गासिखौबो रोंजोबगौ आङो ओमफ्राय दानि बे गोदान गोदान मुगानि जेरै आङो युटुबफ्राव गोदान गोदान नुयो ओमफ्राय गोदान गोदान नुनायनियाव आङो सोलोंनो लुबैयो रोङा बेनि सायाव एसे माबा खालामला आङो संहोनो गोदान गुबुन गुबुन मैगं थाइगं संनाय गोबां युटुबफोराव जोङो नायनानै नुनो मोनो नाथाय संनो लुबैयो नाथाय आङो बेवहाय रोङा बेनिखायनो बेखौ सोलोंनो लुबैयो गोसो दङ जोंबो माबोरै संनांगौ बेनि सोमोन्दोयै माबाथाय रोङा नालाय जोङो दा संनायनि माबाखौनो जोङो रोङा बेनिखायनो सोलोंनो गोसो दङ माबोरै सोलोंनांगौ माबोरै मानांगौ आङो बेनि सोमोन्दोयै मिनथिनो लुबैयो सोलोंनो लुबैयो